ہلو ہارون ٹریویل سے بات کر رہے ہیں سر جی بھیا ہمیں یہ امروہہ تک جانا تھا یہ بارہ تاریخ کو جا کر اور تیرہ کی شام میں واپسی ہو جائے گی جی جی کیا کلو میٹر ہوگا کیا روپئے کلو میٹر ہوگا سر اچھا اچھا پندرہ کلو میٹر ٹھیک ہے سر میں بتاتا ہوں آپ کو اور ٹول تو آپ کا ہی ہوگا نا سر اس میں جی جی جی ٹھیک ہے سر میں بتاتی ہوں آپ کو ٹھیک ہے سر